जय झूलेलाल ॿुधायो हा हा भेण मां सूरत मां थो ॻाल्हायां ॿुधायो हा ॿुधायो ॾिसो हाणे त इहो समय आहे कि तव्हां खे घरि पंहिंजो वठणु खपे सूरत में हाणे नई नई बिल्डिंगूं ठहनि पियूं हुन में नवां नवां फ़्लेट अचनि था ठवनि था ऐं उन में जीअं अवध आहे इहे सभु नवां नवां प्रॉजेक्ट अचनि था उनमें तव्हां खे अगरि तव्हां पंहिंजो घरि उन में बुक करायो था त तव्हां खे घटि अघु में सुठो ऐं वॾो घरि मिलंदव सभिनि खां सुठो हाणे इहो ई थींदो के तव्हां हाणे घरि वठो नओं ॾिसो तव्हां मां तव्हां खे मसुवाड़ में घरि थो वठी ॾिया पर मुंहिंजो चवणु इहो ई आहे के तव्हां खे नओं घरि वठिणो खपे पर अगरि तव्हां चओ था न के मसुवाड़ में घरि खपेव त तव्हां खे घटि में घटि भाड़ो त मां चवां थो पं टीह खां पंटीह हज़ार लॻंदव अगरि तव्हां शहर में घरि वठो था ऐं अगरि तव्हां कोई बंदि इलाइक़ो कोई नंढे इलाइक़े में घरि वठो था त तव्हां खे हाणे मिणेई हिक महिने ॿ महिने लाइ तव्हां खे अगरि मिणेई हलाइणु अथव कम त तव्हां पंदरहें वीहे हज़ारे में बि वठी सघो था ऐं मां घटि में घटि हिक टको वठंदो अहियां भले तव्हां मसुवाड़े में वठो या नओं घरि वठो

हा हा भेण मां तव्हां जी ॻाल्हि ॿुधां थो मां तव्हां खे आहिनि थोरी देरि में कोल कयांव थो के न सभिनि मां थोरो केशबेसनि करे पोइ मां तव्हां खे थोरो घटि मथे करे ॿुधायां थो ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल साईं